हेलो हम जे गाड़ी केलियै बाबाधाम जायके से अहाँकेॅं गाड़ी बहुत सुन्दर रहै सब पलिवार मिलके गेलियै बाबाधाम पूजापाठ केलियै अतऽ से गेलियै अतऽ से गेलियै बाबा लग पूजा केलियै बाबाके फेर अहाँकेॅ हम घुरि कऽ अहाँकेँ गाड़ी पे एलियै बहुत सुन्दरसँ एलियै बहुत सुन्दर डरेवर अहाँ अहाँकेॅं आशीर्वाद हम बढ़िऑं देलहुॅं अहाँ बड्ड धनवाद छी सब बाले बच्चा पलिवार मिलके हम गेलियै हऽ अहाँकेँ की कहै छै हम बहुत बड़ाइ कएलहुॅं बहुत सुन्दर अहाँ छी बहुत दूरी लए गेलहुॅं बहुत अपना पलिवार जोकाॅं अहाँ अनलहुॅं बाल बच्चा हमसब मिल कऽ गेलु हऽ पुतहु बेटी घरवाला बेटा नाति नातिन पोता पोती सब मिलके